राजस्थान में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पहले प्रमुख और कार्यक्रम की मैं अगर बात करता हूँ तो बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं जिसके अंदर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्यूटर सिखाया जाता है कम्प्यूटर स्किल क्योंकि आजकल कम्प्यूटर सब जगह यूज़ होता है बैंक वगैरह सारी जगहों पर ये सारी चीजें यूज़ होती हैं प्लस उनको फ़्री ऑफ़ कोचिंग भी करवाया जाता है आफ़्टर ट्वेल्फ्थ के बाद में बच्चों को जो भी है कॉम्पटिशन की तैयारी इसके रेगर्डिंग भी उनको कोचिंग क्लासेस होती हैं उनका भी कोई निःशुल्क उनको गाइड किया जाता है क्लासें लगती है उसके बाद में स्कूली एजुकेशन की बात करूँ तो पहले हर कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता था बट अभी स्कूल भेजता है क्योंकि फ़ीस नहीं लगती है फ्री ऑफ कास्ट बच्चा पढ़ता है तो पेरेंट्स उसको भेजते हैं कि हमारा भी बच्चा एजुकेट सबके लिए शिक्षा एक इस तरीके का है कि सबका अधिकार सबका विकास होना चाहिए तो सरकार ने इस तरीके से राजस्थान में व्यवस्था कर रखी है कि बच्चों को फ्री ऑफ एजूकेशन फ्री ऑफ मेडिसिन फ्री ऑफ ट्रीटमेंट सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट दे रखी हैं उनका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा के अंदर ये सारी प्रणाली अपनाई जाती हैं